ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے میں نے فلپ کارٹ کے ذریعہ سے ایک گیزر خریدا وہ گیزر بہت ہی اچھا ہے اور اس کی قیمت بھی بہت مناسب لگی مجھے